ہماری جگہ ہے علی گڑھ علی گڑھ میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو مختلف چیزوں کے لیے مشہور ہیں اب ان مختلف چیزوں میں آتا ہے کھانا کپڑے تحائف تو کھانا سب سے پہلے ہم کھانے کو لے کر چلتے ہیں تو علی گڑھ میں کھانے کے شوقین بہت زیادہ لوگ ہیں علی گڑھ میں آپ کو جگہ جگہ پر ریسٹورینٹ جگہ جگہ پر دکانیں دیکھنے کو ملیں گی جہاں پر کافی بھیڑ اکٹھی رہتی ہے لوگ یہاں پر دور دور سے صرف اپنا کھانا کے سواد کے لیے آتے ہیں دیکھیے چنگی ایک یہاں پر ایک ایسا علاقہ ہے چنگی میں لوگ چائے پینے کے لیے چنگی کی بریانی چنگی کی چائے چنگی کا جوس ہر چیز یہاں کی بہت زیادہ فیمس ہے کپڑوں میں کپڑوں میں امین نشا بہت زیادہ فیمس ہے علی گڑھ میں امین نشا میں پورے علی گڑھ کے کونے کونے سے امین نشا ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر کپڑے خریدتے ہیں یہاں پر کپڑے کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس لیے یہاں پر آ کر لوگ یہاں خریداری کرتے ہیں تحائف تحفے مطلب مان لیجیے یہاں پر سب سے زیادہ امپارٹینٹ تحفہ ہوتا ہے علیگ کا ٹیگ لوگ ایک دوسرے کو علیگ کا ایک بیچ دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے تحفے ہیں ان گنت تحفے ہیں جو ایک دوسرے کو یہاں پر دیے جاتے ہیں علی گڑھ یعنی علی گڑھ ہر چیز کے لیے جانا جاتا ہے کھانا پانی کپڑے وغیرہ